बिजलीअ मां जेतिरा फ़ाइदा ई आहिनि ओतिरा खतरा बि आहिनि ऐं बिजली त चङी ख़तरनाकु बि आहे इहो त तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त बिजलीअ सां जेके बि गैजेट्स या शयूं हलनकु थियूं उन्हनि खे जे कॾहिं सही सां उपयोगु न कयो वञे त कीअं करंट लॻे थो ऐं बिजलीअ जे उपकरण मां जे कॾहिं करंट असांखे लॻे थो त हिकदमि माण्हू चिपकी वञे थो ऐं उन जी मौत तक थी वञे थी ऐं इन खां सवाइ तव्हां ॿियूं शयूं ॾिसो प्रेस कयो ऐं उनमें वोल्टेज वधीक थी वञे त कपिड़ो उते ई सड़ी वेंदो घर में हीटर हलाइ रखो ऐं केॾा ई भेरा सीआरे में असां ॿुधूं था थी उन हीटर जे करे बाहि लॻी वई ऐं केतिरा ही माण्हू जेके आहिनि उहे मरी विया त इन तरह सां ॿियूं बि केतिरियूं ई शयूं आहिनि जिन मां बिजलीअ जे करे ॾाढा ई नुकसानु थियनि था असां उन्हनि सां बची सघूं था जे कॾहिं असां खे हीटर हलाइणो आहे त असां कोशिशि कयूं त असां पंद्रहं वीह मिंट अधि मुनो कलाकु मोटर हलायूं जेसि ताईं असां जाॻूं वेठा ऐं उनखां पोइ हुनखे बंदि करे सुम्हूं कमिरो पूरो बंदि न हुजे इअं न हुजे की उन मां शॉट सर्किट थिए कुझु थिए ऐं बाहि लॻी वञे हीअंर कुझु ॾींहं ई अॻु सेंटर मार्केट में पूरी दुकानु सड़ी वई ख़बर पई त शॉट सर्किट थियो आहे उन जे करे असांखे बिजलुन जी तारूंन खे वक़्त बे वक़्त जा चाहिंदो रहणु खपे जे कॾहिं तारूं पुराणियूं थी वियूं आहिनि त असांखे उहे तारूं मटाइणु खपनि प्लग स्विच असांखे ॾिसणु खपनि जेके बिजलीअ ते हलंदड़ शयूं आहिनि जे कॾहिं उहे बि पुराणियूं थी वयूं आहिनि त उहे असांखे मटाइ छॾणु खपनि छो त बिजली असांजे फ़ाइदे जे लाइ नुकसानु जे लाइ न इन करे असांखे पूरो ध्यानु रखणु खपे